جی سر ٹیوبویل ایک مشین ہوتی ہے جو زمین کے اندر سے پانی نکالتی ہے اس میں ایک موٹر اور پائپ ہوتا ہے جو گہرائی میں جاتا ہے اور جب موٹر چلتی ہے تو پانی اوپر آتا ہے ہمارے گاؤں میں بھی ایک بڑا کنواں ہے جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں لیکن اب زیادہ تر لوگ ٹیوبویل استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس سے پانی جلدی اور آسانی سے مل جاتا ہے